हलो हाँ हम राज हेयर कटिंग सेलून से बोल रहें दाढ़ी हाँ हो जाएगा हमारे पास मतलब बाल काटने वाली मशीन भी है वैसे अधिकतर लोग कैंची से कटवाते हैं लेकिन आज कल फैशन चल गया है मशीन से चला रहें मेश्ने मंग मशीन भी है और सेविंग करने वाला भी है जेल है हाँ अगर केवल मतलब केश कटाइएगा और केश में जेल मरवाइएगा तो उनकी तीन सौ साढ़े तीस सौ पड़ जाएगा आ दाढ़ी साथ तब छः सौ हाँ क्योंकि मसाज भी तो करना है ना हम वही बोले छः साढ़े छः सौ इतने में हो जाएगा आप जहाँ आप जैसे बोलिएगा वैसे तस्वीर मतलब है आ फ़ोटो मतलब चिपकाए हैं चिपकाए हैं मत बीस तीस उसमें आपको जो पसंद होगा वैसा काट देंगे

बाल सेट करने वाली मशीन वह शायद अभी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन हम एक वह दूसरे बगल में भी सेलून है हम उस हम उससे मँगवा देंगे नहीं हाँ तब अगर अगर उसका मशीन अलग आता होगा अगर हम हम जिससे लेने जाएँगे वह चार्ज लेगा तो फ़िर लेना पड़ेगा आपको भी देना पड़ेगा वही तो बोलें मसाज फेशियाल हेयर कटिंग इस्टाइल जो करवाना है मुरे सब मिलाकर लगेगा छः सौ बस अगर वह मशीन लाएँगे दूसरी जगह वह चार्ज अलग लगेगा मशीन अग अगर वह जितना लगे मैं मतलब हमसे जिन अगला लोग जितना लेगा उससे दस बीस ज़्यादा ले लेंगे

उनारदव आइएगा फ़िर दिन में बाल पर डिपेंड करेगा करता है ना अगर जेक कहीं ज़्यादा बाल होगा घुंघराला बाल होगा तब हाँ आइए